थांनाय माखासे बोसोरफोराव भारतनि रंजाथाइ दारिमिना जोबोरैनो मोजाङै दावगाबोदों मुकेस आम्बानि बिथाङा माखासे माखासे समनिफ्रायनो नाजानानै गोबां दा नाम मोन्नो हाबाय आरो गोबां जौगा थासारियाव मोनफैनो हादों हादरनि माखासे मुंदांखासिन रंजाथाइफोरनि महर महरफोरा जादों बर'नि मोसानाय जाय मोसानायाव बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो जाय मोसानायाव बर'फोरा गोबां खाम ज'था सिफुं लानानै मोसायो बेखौ गोबाङैनो गुवारै ओंथि गोनाङै मोसायो बेव आइजोफोरा फास्रा आर'नाइ फालि दख'ना गोमो गान्नानै मोसानाय जायो भारतनि सुबुंफोरा बांसिनै गोबां फेस्टिबेल जेरै गनेश फुजा सिब' फुजा बायदिनि फुजाफोरखौ स्टेसाव स' खालामनानै मोजां मोनो आरो बेफोराव गोबाङैनो फेस्टिबेल फालिनानै मोजां मोनो जोंनि भारतनि सुबुंफोरा गोबां धोरोमारि खान्थिजों सरजाबनाय बेनिखायनो धोरोम फालिनानै धोरोमनि बागै फोसावनानै धोरोमनि बागै रंजानानै जोंनि भारतनि सुबुंफ्रा जोबोरैनो मोजां मोनो